زندگی میں کھیل اس لئے ضروری ہے کہ کھیل کے ذریعے ہم جو ہے نا خوب موج مستی کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے نا اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور کھیل کے ذریعے ہماری صحت کو بھی جو ہے نا ہم سدھار سکتے ہیں کھیل کھیل کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے اپنے جسم کو جو ہے حرکت میں رکھتے ہوئے جو ہے اپنے جسم اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج پسینے کے ذریعے کرتے ہوئے ہم صحت مند سر سے رہتے ہیں چست رہتے ہیں پھرتیلے رہتے ہیں تو اس لئے ہماری زندگی میں کھیل ضروری ہے اور بھارت میں کھیلوں کے ہمارے ہندوستان میں کھیلوں کے فرٰوغ کے لئے جو ہے نا اس کی بہتریں طریقے سے تشہیر کی جانی چاہئے اور اس کے جو کھلا جو فا کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا ان کو جو ہے اپنے کھیل میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ان کی جو ہے سہولتیں ہوتی ہیں ان کی سہولتیں جو ہیں انہیں فراہم کرنا چاہئے جس کے وجہ سے ہمارے کھیلوں کو جو ہے فروغ ملے گا ہمیں جو ہے نا سا قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو ہے وہ مڈلس لے کر آئیں گے ہمارے ملک کا ہمارے قوم کا نام روشن کریں گے اور جو ہے نا کھیل کے ذریعے جو ہے نا بچوں کے اندر جو ہے نا ایک ایک خاموش پیغام دیں گے کہ جو ہے نا کھیل کود کے ذریعے جو ہے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں کھیل کود کے ذریعے آپ جو ہے چست اور چالاک رہتے ہوئے جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں صحت مند زندگی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں